मुंहिंजे लाइफ़ में योग जो ॾाढो महत्व आहे छाकाणि त योग सां पंहिंजी हेल्थ सही रहंदी आहे सिहत बिल्कुलु ठीकु रहंदी आहे हथ पेर थोरा जामु थी वेंदा आहिनि त उहे रोज़ु एक्सरसाइज़ करण सां खुली वेंदा आहिनि मुंहिंजो जीअं शोल्डर ॼमी रहयो हो त डॉक्टर चयो दवाउनि सां इहो न फ़र्क़ु पवंदो उन में मूं काफ़ी एक्सरसाइज़ कई ऐं योग जा पुठियां नमस्कारु करणु इहे सभु ताड़ासन इहे सभु मूं कया त उन सां मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो उन ॾींह खां वठी मां रोज़ु थोरो थोरो योगु कंदी रहंदी आहियां ऑनलाइन बि जेके बि ॾेखारींदा आहिनि उहे बि कंदा रहंदा आहियूं बाबा रामदेव जा अनुलोम विलोम इहे सभु कंदा रहंदा आहियूं उन सां ॾाढो फ़र्क़ु पवंदो आहे